सावस्रि गोनां जामुं होनोब्लाथ' जोङो बोथोरजों सोमोन्दो थानाय लाइ लाफा मैथा मेवाइ खार'खान्दाय सिब्रु

सबाइ सबाइ बिमा बेफोरबायदि जों जायो आरो लोगोसे बोथोरजोंनो थाबावनाय जोंहा फिथाइ खान्थाल खान्थाल मोदोमफ्रु बेफोरबायदि जोङो जायो जेरै बेफोरो जोंनि देहानि थाखाय मोजां खामानि मावो जेरै मानि मुनिया उदै गाज्रि जायोबा उदै सानाय जायोबा उदैखो मोजां खालामो

दा बिदिनो दा दिनैनि गोदान समाव जोङो

दाउ अमा ना बेदर बेफोरखौबो जों जायो